आंनि जायगायाव थागिबि गाहाय आरिमुनि महरफ्रा जादों दानाय लुनाय मावनाय दांनाय आसार खान्थि आरो गुबुन जायगाफोरानि आरिमुनि महरफोरनिख्रुइ बिसोर आलादा जायो मानोना आंनि जायगानि हारिमु आरो महरफोरा आलदा रोखोमनि जायो मानोना बिसोरो गाव आंगो हारिमु महर आरो सिल्फ' बिद्या फोरखौ दाबोनो बाहायो